जी हाँ मैंने रसोई से सम्बंधित कुछ प्रोडक्ट मंगाए थे जैसे कि प्लेट वगैरह होता हैगा तो वो ना ऑनलाइन में तो वैसे ही दिख रहे थे पर जब वो आए तो उसका ना अजीब ही था कुछ मतलब ना उसकी जो रंग था वो सेम था ना उसकी जो डिज़ाईन थी वो सेम थी दोनो में डिफ़रेंस था उसमें दो तो टूट भी गए मुझे लग रहा था जो उसकी क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी पर उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी मतलब ऐसा लग रहा था कि फ़ालतू ही मंगा लिया और उसमें जो दिखा रहा था वो तो अलग ही चीज़ थी और जो आई वो तो उससे भी ज़्यादा खराब निकला पता नहीं क्या करूँ अब मैं इस चीज़ का पर वो बहुत ही ज़्यादा खराब था और उसका जो कलर दिख रहा था वो ब्लू कलर का था पर जब वो आया तो वो पिंक हो गया मुझे लगा भई ये क्या हो रहा हैगा मतलब इतना गंदा ऑनलाइन मार्केटिंग चल रहा है मुझे पता भी नहीं पर यार भाई बहुत खराब था वो और मैं बता रहा ना तुमको उसमें से तो टूट भी गया भई पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे पर बहुत खराब रिव्यु मेरा इस चीज़ को लेके तो